जेह्ड़ा में थोहाड़ा एह् लैता हा प्रोडक्ट इसी में यूज़ कीता मेरी फैमिली आह्ले बी कीता घरै आह्ले बी मेरे इस प्रोडक्ट गी यूज़ कीता नाह्ड़े बोह्त ही चंगा प्रोडक्ट ऐ बोह्त ही अच्छा प्रोडक्ट ऐ इसी यूज़ करने कन्नै सब मतलब ठीक ठाक गै कम्म एह् बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट ऐ तुस इसी मार्किट बी होर बी ज़्यादा बेचो में ओह् ऐ में होर बी बड़े बंदें कोला इसी चेक कराया एह् सारे इ'यै न इसी आखेआ कि भाई बड़ा शैल प्रोडक्ट ऐ थोहाड़ी कंपनी बी बड़ी शैल ऐ ते तुस इसी प्रोडक्ट गी शैल लांच करी सको अग्गें बी ओह् करो इयै नेह् प्रोडक्ट में होर चाह्न्नां के आ'ऊं खरीदां में अपनी सोसाइटी बी इसी लांच कराने दी कोशिश करगा तुस इसी प्रोडक्ट गी होर अग्गें ओह् करो बधाने आं इसी ते में बी थोहाड़े कन्नै जुड़ना चाह्न्नां इस स्कीम बिच्च इस योजना च अग्गें अग्गें अस इस प्रोडक्ट गी मिली जुलियै ओह् करानें बस मेरे घरै आह्ले मेरी सोसाइटी आह्ले में इ'नेंगी यूज़ कराया थोहाड़ा प्रोडक्ट ऐ इन्ने स्हेई रिव्यु आए न नाह्ड़े इन्ने स्हेई उ'नें आखेआ भाई एह् बड़ा स्हेई प्रोडक्ट ऐ सारे कोला शैल ऐ प्रोडक्ट ऐ ते तुस में होर बी लैना चाह्न्नां अगर थोहाड़े कोल स्टाक होगा ते में थोहाड़े कोला प्रोडक्ट लैना चाह्न्नां अगर थोहाड़े स्टाक ऐ ते मेरे कन्नै कांटेक्ट करेओ में नंबर देई ओड़गा तुसें अपना ते कन्नै मैं अपने ओह् इक बंदे होर आक्खै दे हे मी त्रै चार उं'दे लेई बी लैना चाह्न्नां बड़ा चंगा प्रोडक्ट ऐ थोहाड़ा